ञांरा तरीक ञांर्मा महिना ते दो जहार इक जनबरी ते दो जहार दो अठ मार्च दो ज्हार ठरांह ते नो फरवरी दो ज्हार चोदहा ते दस जनबरी दो ज्हार सोलां